सोलोंथाइ साख्रिया दैदेनगिरि दैदेनगिरियारि बिथिङाव चिरां लाइमोनफोरा मोगा मोगि जानांनाय गिबि जेंनाफोरा जाहैबाय माने बेयावहाय हान्था मेलानि थाखाय जायो आरो बेजों लोगोसे माने गोरों गोरानि बिबाङा खम जानायनि थाखाय जायो आरो जोंहा दैदेनगिरिफोरा गावजों गाव माने नायलायै एबा सैनो नायलायनो हायै एबा गावजों गाव गोरोबैनि जाउनाव जायो आरो बेजों लोगोसे खाबुफोरा गोबां दं थारैनो नाथाय बे खाबुफोरखौहाय माने नायगिरनानै लानो रोङै जायो आरो खाबुफोरखौ दङब्लाबो माखासे दैदेनगिरिफोरा एबा सोलोंथाइ मोननाय एबा गोरों गोराफोरा दिन्थिनानै एबा फोरमायनानै होआ दिन्थिनानै एबा फोरमायनानै होआ नै बेफोरनि जाउनावनो माने सोलोंथाइ आरो साख्रि दैदेनगिरि मानि दैदेनगिरियारि बिथिङावहाय जोंहा गोबां मोगा मोगि जानायावहाय गोबां जेंना जादों